हमको ऊंचाई से बहुत डर लगता है कि एक बार हम मैहर जा रहे थे ना तो जब सीढ़ी हम चढ़ रहे थे ना तो हम आए मतलब इधर उधर नहीं देखते हैं क्योंकि देखने पर बहुत ज़्यादा झायँ पड़ता है हम सीधा देखते हैं देखते हुए चढ़ते हैं क्योंकि इधर उधर देखने में हमको बहुत झायँ लगता है बहुत डर लगता है मतलब बहुत फोबिया लगता है मतलब ऐसा लगता है अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा डर लगता है भयानक लगता है इसी तरह हम वैष्णो देवी भी जा रहे थे तो हम इधर उधर नहीं देखते है मतलब चलते जाते हैं चलते जाते हैं सीधा देखते है सीधा चलते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डर लगता है इतना अजीब लगता है मतलब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है मतलब जाते समय इतना डर लगता है आते समय थोड़ा इधर उधर देख भी लेते हैं ना उतना डर नहीं लगता है लेकिन जितना हमको मतलब ऐसा डर लगता है बहुत ही ज़्यादा डर लगता है चढ़ते टाइम पे और उसके बाद हम अपने छत पे जाते हैं तो हम नीचे कभी भी नहीं देखते हैं क्योंकि हमको डर लगता है बहुत झायँ बढ़ता है इसी तरह हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं पहाड़ी पे हमारे यहाँ सबलोग घूमने जाते हैं बुआ लोग के साथ भी घूमने जाते हैं तो हम मतलब पहाड़ पे हम चढ़ते हैं ना तो चढ़ते टाइम हमको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है मतलब अजीब पहाड़ पे चढ़ने के बाद हम नीचे नहीं देखते हैं नीचे देखने पे ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे झाँय बढ़ता है डर लगता है मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही डर लगता है ऊँचाई से हमको काफी ज़्यादा डर लगता है हद से ज़्यादा डर लगता है मतलब हमको ये लगता है कि उस पे से हम गिर जायेंगे या जो भी हो अजीब सा लगता है बहुत ही भयंकर डर लगता है बहुत ही भयानक लगता है हम इसीलिए ऊपर चढ़ते हैं तो हम नीचे नहीं देखते हैं राइट लेफ्ट नहीं देखते हैं नीचे देखने पे बहुत अजीब लगता है बहुत ही ज़्यादा डर लगता है हम छत पे अपने जाते हैं तो कभी हम नीचे नहीं देखते हैं बस हम मतलब देखते रहते हैं कि हम ऊपर चल रहे हैं बस ऊपर सीधा देखते हैं हम मतलब अब पहाड़ पे भी जाते हैं तो आराम से चढ़ते हैं और इधर उधर नहीं देखते है पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी हम मतलब नीचे नहीं देखते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है हद से ज़्यादा डर लगता है और और उसके बाद बहु त खुफ़िया लग बहुत फोबिया लगता है और डर लगता है हम खुद पे मतलब काबू नहीं पा पाते हैं इतना डर लगता है कि हम खुद को मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं डरने से इतना ज़्यादा हमको डर लगता है कि हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं डरने से